थालिरनि नावखौ माबायोबा बानायोबा माबायो जेबो खस्थ' नाङा दाननानै आराम माबानानै सुजाबनानै औवाखौ दाननानै थालिरनि माबाखौ थालिर बिफांखौ दानफायनानै औवाखौ दानग्रोदो थालिर बिफांखौ दानफायनानै फारनानै नावखौ बानायदो थालिरनानो नाव बानायनो मोजां ल'हानिखौ बानायोबा सावथेनांगौ मानांगौ जोबोर गोबाव लायो बिनिफ्राय दंफांनिखौ बानायोबाबो दंफांनियाबो माबानांगौ हाहोनांगौ माबानांगौ बेबो बिराद खस्थ' थालिरनिजोंबालाय थाब जायो आरो बेजोंनो माबानानै गन थुनानै जावनानै जावनानै नाखौ हमनो हायो दै सेर सेर ना खारनायफोरखौ जे लानानै थालिर दिङायाव गाखोनानैबाबो सारनो हायो नाखौ ना दै गिदिरफ्राव नाया थायो जिं जिं माबायो दै देरोबा खारलाबायो ओमफ्राय सेर सेर जे लानानै थालिर दिङायाव गनखौ थुनानै मुसारि माबा जे लानानै सारनो हायो नाखौ माबायोबो खायदा रोङोबा